ہیلو ہاں جی بھائی جی جی بتائیے ہاں فروٹس پیک ہو جائیں گے آپ کے ہاں کیلا ہے کیلا آپ کو تیس چالیس اور پینتالیس تک کا مل جائے گا ٹھیک ٹھیک تو ہم آپ کا پینتالیس والا پیک کر دیں آپ کو دشیری مالدہ اور بمبئیا اور دو تین قسم کے الگ ہیں وہ بھی مل جائیں گے آپ کو نہیں نہیں نہیں دشیری بڑھیا ہے اپنے پاس اچھا دشیری ہے جی دشیری آپ کو چل رہا ہے چالیس روپے کلو نہیں نہیں بالکل بڑھیا آم ہے آپ بالکل بے فکر رہیے آم بہت صحیح ہے

جی ٹھیک ٹھیک آم آپ کا پیک کروا دیں گے ارے بھائی برسات کی وجہ سے جو ہے گاڑی آ نہیں پا رہی ہے تو مال کولڈ اسٹوریج میں بھرا ہوا ہے اس وجہ سے جو ہے کافی جو ہے پرائس بڑھے ہوئے ہیں اس ٹائم مارکیٹ کے

ارے نہیں نہیں آپ آپ اگر کچھ غلط ہو تو آپ جو ہے واپس کروا دیجیے گا ہم لڑکے کو بھیجیں گے آپ وہیں پہ چیک کر لیجیے گا غلط ہو تو آپ ہمیں واپس کر دیجیے گا اس نمبر پہ فون کر کے بتا دیجیے گا ہم آپ کا جو ہے دوبارہ کروا دیں گے ٹھیک ہے آپ بالکل بے فکر رہیے کیا چیز ٹوٹل آپ کا دو کلو کیلے اور دو کلو آم آپ کا ٹوٹل جو ہے بھائی ایک سو بیس ہو گئے آپ سو دے دیجیے گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک چلیے بھائی جی جی ایڈریس ہاں بتائیے انٹا چوراہا شاہجہاں پور ٹھیک ہے